کھیلنے کے لیے میری پسندیدہ قسم کی گیم بہت ساری ہے جیسے کہ عام طور لوگ آر پی جی کے گیم کھیلتے ہیں اور اِسی طریقے سے ایف پی ایس کے گیم کھیلتے ہیں اور اور اِس طرح کے گیم ہم لوگوں کو ان لائن دستیاب ہوتے ہیں جہاں پر ہم لوگ آسانی کے ساتھ اپنے کمپیوٹر پر یا پھر اپنے موبائل پر گیم کھیلتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو مزا آتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہم لوگ اپنی خالی وقت میں کیا کرتے تھے تاکہ تعلیم پر ہمارا کوئی اثر نہ ہو اِس طرح کے اور بھی دیگر گیمز ہیں جن کو ہم لوگ اپنے کمپیوٹر یا موبائل کے ساتھ کھیلتے ہیں اِس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقسام ہیں اقسام ہیں گیم کے جن کو میں کھیلا کرتی ہوں آسانی کے ساتھ جن کو میں نے بچپن میں سیکھا تھا اپنے دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ اور ابھی بھی اُسے کبھی کبھی کھیلا کرتی ہوں تاکہ میرا ذہن تر و تازہ رہے اور مجھے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے